जय झूलेलाल ॾहीं नवैम्बर उणिवीह सौ पंजहतरि सत जनवरी ॿ हज़ार चौॾहां मार्च ॿ हज़ार हिकु अठ सैप्टैबर ॿ हज़ार यारहां ॿ ऑक्टूबर उणिवीह सौ नवानवे